जय झूलेलाल मां दिव्या असांजे सूरत में हिते स्विमिंग पूल आहिनि सरकारी आहिनि ऐं उनमें मुंहिंजो बबु आहे उणिवीह वीहें साले जो उह सिखणु वेंदो आहे ॾाढो उओ सुठो सेखारिंदा आहिनि ऐं उते चवंदा आहिनि न भई तरण सां त ॿियो बि मन जेके बि फ़ाइदा मिलंदा आहिनि इनजे करे असां हुनखे मोकिलिंदा आहियूं ऐं उते ॿियों बि सभु कुझु सिखारींदा आहिनि ऐं तरण बि ऐं कीअं भई पंहिंजे पाण खे भई अञा सेफ रखनि भई कीअं पंहिंजे पाण खे संभालणु खपे ऐं कीअं भई इनमें इनई फील्ड में अॻियां बि वधी सघनि था उह सभु सिखारींदा आहिनि जय झूलेलाल